हमे अरके तऽ उतना टी वी नहि रहय तऽ हमे अरके छोटका पहिने बाजा चलल रहय तऽ ओइ आरमे हमे अरके गाना अर खूब खूब अच्छा अच्छा सुनय रहियै खूब अच्छा अच्छा गाना वाना सुनय रहियै कीर्तन उर्तन होइ रहय रामायणी कथा अर होइ रहय उ अर सुनय रहियै केतना अच्छासँ तऽ उ अर उ अर हमे अरके देखलियै गाना बाना देखलियै केतना सुन्दरसँ बाजामे दै रहय लेकिन हमे अरके तऽ टी वी उबी नहि रहय हमरा आओर के पहिने चलल रहय छोटका बाजा दस साल पहिले तऽ दस साल पहिले ओएह बाजे उजेमे गाना उना सुनय रहियै आबने टी वी उबी होलय आओर पहिने टी वी आर नहिने चलल रहय तऽ ओइमे रामायणीके भगवानी कथा अर केतना सुन्दरसँ सुनलियै जे रामायणी अर केतना सुन्दरसँ सुनलियै जे बऽ बाजेमे दै रहय रामायणीके कथा बाजामे दै रहय केतना सुन्दर सुन्दर गाना केतना सुन्दर सुन्दर सब कहानी कहय रहय बाजेमे सुनय रहियै हमरा अर तऽ टी वी उबी नहि छै घरमे तऽ हमे आओरके सबचीज बाजे अरमे सुनलहुँ मोबाइल अरमे सुनलहुँ लेकिन हमे अरके से भगवानी कथा अर केतना सुन्दर सुन्दर सुनय रहियै केतना सुन्दर सुन्दर भगवानी कथा सुनय रहियै रामायणी सुनय रहियै गाना सुनय रहियै केतना सुन्दर सुन्दर केतना अच्छा अच्छा गाना मो अथी बाजामे दै रहय केतना सुन्दर सुन्दर गाना सुनय रहियै केते बढ़िआँ बढ़िआँ कहानी सुनय रहियै केतना सुन्दर सुन्दर देखय रहियै जे हँ भगवानी कथा रामायण कहि रहलय हँ तऽ हुवाँ खूब अच्छासँ सुनय रहियै केतना अच्छासँ देखय रहियै